जोंनि न'खराव बाथौ धर्म फुजियो जों न'खर संसार जानायनि थाखाय फिसा फिसौनि थाखाय बाथौ धर्मखौ नांगौ जों बेफोरबायदि माबाजोंनो सोलिलाङो जेरै जोङो बोसोरसेयाव सोरहाबा न'खराव बोसोरसेयाव खननै होयो साय सालामिखौ जोङो खनसे न'खराव खनसेबो होयो आरो गामियावबो माबायाव बोसोराव गारजा फुजा होयो बेफोरबायदि धोरोम बर' हिसाबै लानानै थायो जोङो बेफोरबायदि फुजिनाय मानायजोंनो जोंनि न'खर संसार गासैबो मोजां जालाङो बेफोरबायदिखौ जों फोथायो बर' माहारि हिसाबै बिनि थाखायनो जोङो गासैबो बर' हारियावनो बेफोरबायदि फोरमायनानै लायो एबा जों सिबियोबो न'खरफोरनि फिसा फिसौ गासैखौबो जों सिबिहोयो फोरोंनाय बायदि आरो बिदिनो बयखौबो बर' माहारि फिसाफोरखौबो बुजायो आजायो बेफोरबायदिजों जोङो गासैबो फेहेरनो थाखायबो बर' माहारिनि होननानै जों फोसाबो बेफोरबायदि लायो आरो जोङो गासैबो माबाखौनो बेफोरबायदि साननानै थाबाय थायो